हैलो हां प्रीती गैस स्टोव से बात कर रहे हैं हाँ सर मुझे एक गैस बर्नर खरीदना है

सर मुझे चार चूल्हे का बर्नर चाहिए और सर लोकल में अच्छा कंपनी में हॉकिंस और प्रेस्टीज है आपके पास

अच्छा सर हॉकिंस का कितने का पड़ेगा सर ये इसमें क्या फ़र्क है सात हज़ार पांच सौ वाले में अच्छा तो सर गारंटी कितने साल की है इसकी प्रेस्टीज की अच्छा तो सर बात ये है कि घर आने के बाद अगर कोई परेशानी होती है या कोई दिक्कत है तो आप वापिस कर लेंगे अच्छा सर ठीक है आप मुझे प्रेस्टीज वाला चूल्हा बुक कर दीजिए मुझे ये भिजवा दीजिएगा सर इसका पेमेंट आप कैसे लेते हैं हाँ सर किस्तों में भी देते हैं आप अच्छा सर सर किस्तों कितने से अगर स्टार्ट करते हैं अगर लेना चाहूँ तो अच्छा तो ये पूरा कैश में ही देंगे आप है ना ठीक है सर कैश में आप मुझे दे दीजिए और सर गारंटी कार्ड भी देंगे और बर्नर की बर्नर की ठीक और लॉन्ग टाइम तक रहेगा ये अच्छा सर सर्विस की भी सुबिधा है ना सर ठीक है सर मुझे है ना ये प्रेस्टीज वाला आप भेज दीजिए इसका मैं पेमेंट आपको करवा देती हूँ